एह् जेह्ड़ा करसान दे बारे च जेह्ड़ा सब्जी सुब्जी दे बारे च में तुसेंगी इक अपनी थोह्ड़ी जानकारी दस्सना के हून जेह्ड़ी सब्जी असें लान्ने आं अपने घर आस्तै थोह्ड़ी मती जेह्ड़ी निकलदी ऐ साढ़े कसान असें क्योंकि बंजर ल्हाका ऐ साढ़ा एहदे च पानी दी थोह्ड़ी प्राबलम होंदी असेंगी जमीनै च ते जेह्ड़ी सब्जी असें लाई दी होंदी ऐ ते अजें कि मैं आपें गै बेचना सब्जी में कोई दलाल नी रक्खे दा ते जां कोई मतलब एहदे च नेई असें इन्ना ओह् जेह्ड़े बी चार पैसे होंदे ओह् मीं आपे जाइयै बेचियै ते इयां बाहर बैठे दे इयां कोई फड़ी लाई लैती ते उत्थे बेइये अपने बेची लैती ते ओह्दे च चार पैसा जेह्का मिगी फायदा मिलदा केईं किसान साढ़े जेह्ड़े हैन बेचारे जेहड़े ते ओह् बिच दलाल रक्खे दे होंदे ते दलाल औंदे जिल्लै ते उ'नें केह् करना होंदा की उ'नें कसाना कशा जेह्ड़ी सस्ती रेट उप्पर लेइयै ते अग्गै जाइयै उ'नें मैहंगी बेचनी ते उ'ऐ सब्जी साढ़े गै अपने बेचारे केईं लैंदे न जेह्ड़े गरीब मजूर होंदे न ते उ'नेंगी ओह् मैहंगी सब्जी मिलदी ऐ ते दलाल जेह्ड़े होंदे न एह् बड़ी इ'यां मतलब ठग्गियां करदे न साढ़े ग्रामीण इलाके होंदे न जेह्ड़े के अनपढ़ता बड़ी हुंदी कि पढ़ाई नेईं सी ते ओहदे आस्तै जेह्ड़े एह् जेह्ड़े औंदे न दलाल होंदे न ते एह् मैहंगी सस्ती सब्जी साढ़े कोला लेइयै खरीदियै जेह्ड़े साढ़े कसान भ्राऽ न ते अग्गै जाइयै इ'नें मंडी जाइयै मैहंगी बेचनी होंदी ऐ ते एह् जेह्ड़ा पैसा जेह्ड़ा कमांदे न एह् जेह्ड़े दलाल होंदे इ'यै स्हेई कमाई इ'यै करदे के जेह्ड़े साढ़े कसान भ्राऽ नै बेचारे उ'नेंगी जेह्ड़ी स्हाड़ा जेह्ड़ा एह्दा फसल दा जेह्ड़ा पैसा असेंगी नेई लबदा पूरा ते मेह्नत बड़ी ऐ एह्दे च मेह्नत करना पौंदी ऐ जेह्ड़े अस कोई बी सब्जी लाग्गे सब्जी दा लानी ऐ ते ओह्दे च मेह्नत करनी मेह्नत करियै गै सब्जी जेह्ड़ी साढ़ी अग्गै जेह्ड़ी अच्छा फसल थ्होंदा असेंगी जिन्नी असें मेह्नत करगे ओह्दे च पानी टैम दा देना कोई हून जियां अस्स आखगे साढ़ा एह् आवा दी ना बरसांत दा मौसम ऐ ओह्दे च साढ़े जैदा मक्का चलदा मक्कां जेहड़ियां साढ़ी जेहड़ियां भिंडी मक्क खीरा होई गेआ ते एह् इस बेल्लै बरसांत दे मौसमै च साढ़ै बड़ा निकलदा ते ओह् जेह्ड़ा अस अग्गै जाइयै ओह्दे असेंगी चार पैसे जेह्ड़े असेंगी ठीक लब्भी जंदे न ते ओह्दे आस्तै अस सोचने कि जेह्ड़े साढ़े कसान भ्राऽ जां कोई बी सब्जी जां कोई फसल लांदे न अपना जेह्ड़ा ते अस सोचने आं असें अपना कोई दलाल नी रक्खने ते अस अपना जेह्ड़ा सब्जी जेह्ड़ी जां आपें डरैक्ट माल साढ़े कशा गौरमैंट खरीदै जां एह् कोई बी ऐ ते ओह् गौरमैंट गी देना असेंगी बैनीफेट ज्यादा मिलदा की जेह्ड़े दलाल होंदे दलाल केह् करदे के मतलब असेंगी एह्दा पैसा नेईं मिलदा दलाल खाई लैंदे ते जेह्ड़े कसान भ्राऽ न साढ़े उंनें बेचारे बड़ा जेह्ड़ा एहदा नुक्सान होंदा ते में बी कसान आं इक छोटा सा कसान आं में ते में सिरा कलोनी दा रौह्ने आहला माता वैश्णो कटड़ा ते ओह्दे आस्तै जेह्ड़ी बी अस सब्जी जां साढ़ी कनक होई गेई ते मक्का होई गेइयां हून जेह्ड़ी इक साढ़ी दाल चली ऐ अस डोगरी च गै बोलने आं ओह्दे च साढ़ी माहें दी दाल आखने आं जेह्ड़ी ओह् साढ़े जेह्ड़ी बड़ी निकलदी ऐ जमीनै चा ते ओह् अस जेह्ड़ी दाल जेह्ड़ी अपने जेह्ड़े में निक्का कसान आं कि ओह् अस जियां कोई अपने साढ़े जेह्ड़े ग्रां च गै अपने लेइयै उत्थै में बेचना होन्नां उसी ते ओह्दे चा मिकी शैल पैसे लभदे न ते जि'यां स्हाड़े रौंगी जां दाल ऐ ते राजमा न जेह्ड़े ओह् स्हाड़े राजमा वैसे नेईं होंदे न इत्थै राजमा होन ते साढ़े जेह्ड़ा प्हाड़ी इलाके उप्पर ते जेह्ड़े साढ़े इत्थै फसल ऐ ओह् मांह् होई गे रौंगी होई गेई ते एह् सब्जी जेह्ड़ी आई गेई मतलब गोभी होई गेआ आलू होई गेआ प्याज होई गेआ थोम होई गेआ एह् जेह्ड़ा साढ़े इत्थै ज्यादा होंदा ऐ ते एह् ऐ के थोह्ड़ी पानी दी कमी दी वजह कन्नै स्हाड़ा जेह्ड़ा थोह्ड़ा फसल घट्ट होंदा ते ओह् जेह्ड़े अजकल जेह्ड़े जानबाज चलदे बांदर न जां एह् चीजां असें गौरमैंट ने सोचना चाही दा एह्दे आस्तै कि जेह्ड़़ी एह् चीजां इंदे उप्पर थोह्ड़ी रोक लग्गनी चाही दी जेह्ड़ा साढ़ी सब्जियें गी नुक्सान होई जंदा जेह्ड़ी लाई दी होंदी असें ते अस कसान आं ते कसान गी जेह्ड़ा कोई बी कोई बी गौरमैंट कोला बी असेंगी बैनीफेट मिलदा जेह्ड़ा अस खाद सु'ट्टने आं जमीनें च ते ओह् गौरमैंट असेंगी सब्सिडी दिंदी ऐ ते जां नमीं नमीं मशीनां चली दियां एग्रीकल्चर दियां ते ओह्दे च गै असेंगी गौरमैंट जेह्ड़ी बड़ा असेंगी हैल्प करदी ऐ ते फायदा मिलदा ओह्दा ते एह् जेहड़ी अस सोचने सब्जी ऐ जि'यां कोई बी लान्ने आं अस साढ़े जेह्ड़े कसान भ्राऽ न दलाल जेह्ड़े बिच ओह् असेंगी बड़ा कसानें स्हाड़ें गी नुक्नसा पुजदा के साढ़े कशा ठग्गियां करियै लेई जंदे सब्जियां जां कोई बी चीज ऐ

ऐ न और में बी इक छोटा सा कसान आं मोहन लाल मेरा नांऽ ऐ ते में गौरमैंट गी अग्गै बी इ'यै अपील करगा के जेह्ड़ा जिन्ना जल्दी हो गौरमैंट एह्दै पर लै दिक्खै भाई कि किन्ना फसल जेह्ड़ा असेंगी फायदा जेह्ड़ी एह् गौरमैंट जां एह् दलाल जेह्ड़े खंदे न बिच्च ओह्दे असेंगी गौरमैंट अग्गे प्रार्थना करनी कि गौरमैंट गै साढ़े कशा अग्गै दलाली एह् कढाई ओड़ै बाह्र जेह्ड़ा अस अपनी सब्जी फ्रूट जेह्ड़ा अस आपूं जाइयै बेचचै ओह्दे च असेंगी बड़ा फायदा होंदा जय माता दी